आथिखालाव गथ'फोर गेलेग्रा गोदान गेलेमुफोरा जाबाय केण्डि क्रास सागा वाटार सर्ट पाज्जल केराम फुल लुड' किं टेम्पोल रान सापवे सारफार्स आमफ्राय स्पेस सुटार हिल क्लाइब रेसिं साबवे प्रिन्सेस रानार ब्लास्ट पाज्जल गेम्स सेज ब्रिकस ब्रेकार एइड बलफुल फ्रुट निन्जा फ्रि फायार मेक्स मबाइल लेजेन्ड पाबजि माइ टकिं टम गार्डेन स्केप्स फिसडम एंग्रि बार्डस प्रजेक मेकअभार रबब्लक्स हांग्रि सार्क एभ'ल्युसन हम स्केप्स स्टाम्बल गायस कुकिं मेडनेस स्नाइपार थ्रिडि माइ टकिं एन्जेला क्लास अफ क्लेन्स मार्भेल कन्टेस अफ सेम्पियन्स रयेल मेट्च सेड' फाइड मिनि मिलिटिया अवार सेड'फाइड जुबा सेड' फाइड थ्रि पलेन्ट्स भार्सेस जुम्बिस अवर्डस अफ अवन्डार्स कालारिं गेम्स आथिखालाव बेफोर बायदि बायदि गेलेमु गोदान गोदान गेलेमुफोरखौ गथ'फ्रा मबाइलआव गेलेयो